میرا تجربہ کینن تین ہزار ڈی کیمرہ خریدنے کا کافی مایوس کن رہا اس کیمرے کی بلڈ کوالٹی بہت کمزور ہے اور پلاسٹک بہت سستا لگتا ہے تصاویر کی کوالٹی بہت معتدل ہے خاص طور پر لو لائٹ میں پرفارمنس انتہائی خراب ہے آٹو فوکس سلو اور وغیرہ متحرک ہیں جس سے اکثر اہم شاٹس مس ہو جاتے ہیں بیٹری لائف بھی امید کے مطابق نہیں ہے کل ملا کر اس قیمت میں بہتر آپشن موجود ہیں میں کینن تین ہزار ڈی کی سفارش نہیں کروں گا